हमरा सभमे मुण्डन होइ छै लड़काके जब मुण्डनके होइ छै तऽ एक दिन पहिले हमरा सभकेँ भगवानके पूजा करैलऽ जाइ छै ओकर सुबहमे फिर जाइके तऽ मुण्डनमे बच्चाके कसा लागै छै ओ कसा लगलाके बाद भगवानके पूजा होइ छै भगवानके पूजाके बाद हमरा सभके ब्रह्मण ब्रह्मणकेँ बोलाएल जाइ छै पण्डित आबै छै ओकर विधिके अनुसार ओकर बाल कटाएल जाइ छै बाल कटैलासँ ओकरा जे ओकर बाल केओ लय वाली होइ छै ओकरा साड़ी कपड़ा से हमरा लोग विदाइ करै छियै ओकरा सभकेँ हुनका सभकेँ आओर पण्डितके विदाइ आओर ढेर गीत मङ्गल सभ गाबि कऽ हमरा सभ ई सभकेँ सन्स्कारके पूरा करै छिऐ उपनैन हमरा सभमे उपनैन भी होइए ओहि उपनैनमे हमसभ के जनउ होइए जनउमे भी बहुत तरहकेँ विध व्यवहार करिके हमसभकेँ जनउ होइए इस जनउ हऽ मिथिलामे हमरा सभकेँ मनाबै छी सभ दिनसँ आओर सभ दिनसँ भए रहल अछि एहिसभ जनउमे मड़बा होइ छै कसा लगै छै ओकर बाद पण्डित अचार्य ब्राह्मण ई सभ आबै छथिन ओ सभकेँ हमरा सभकेँ जे विदाइ होइ छै हुनकर सभकेँ सभ स्वागत हमरासभ करै छियै एहि प्रकारसँ हमरा सभकेँ जनउ सम्पन्न होइ छै